ہیلو وعلیکم السلام جی ہم کو اناؤ جانا ہے جی جی مجھے اناؤ جانا ہے اور میں وتھ فیملی کے ساتھ ہوں تو وہاں کیا کیا سہولتیں میں تو ہم کو جی جی جی میں فیملی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں جی

جی

جو جی وہاں روم پہ جو جائیں گے تو وہاں خرچہ وغیرہ کتنا لگے گا جی

اچھا تو ہم کو وہاں سو ہاں کون سی سہولیتیں ہم کو مل سکتی ہیں وہاں پر جی جی

جی اور اس کوئی دقت یا پریشانی

اچھا پھر وہاں سے واپسی کا تو لم سم ہمارا کا خرچہ کتنا لگ جائے گا

اچھا تو لم سم ہمارا وہی خرچہ پانچ ہزار تک آ جائے گا ٹھیک اوکے اوکے او